महाराष्ट्र में महाबलेश्वर घुमण लाइ हिकु सुठी जॻह आहे उता जो मौसमु सुठो ऐं थदो ऐं वणंदड़ु आहे महाबलेश्वर में हिकु ओल्ड महाबलेश्वर आहे जंहिंमें शिव जो मंदिर आहे शिव जे मंदिर में घणी पिक्चरिन जूं शूटिंग थींदियूं आहिनि ऐं ॾाढो ॾिसणु वटि आहे उते हिकिड़ो तालाब बि आहे तालाब में तव्हां ॿेड़ी हलाइ करे उनजो मजो वठी सघंदा अहियो तालाब जे साम्हूं हिकिड़ो स्ट्रॉबेरी शेक मिलंदो आहे ऐं कोर्न टिक्की फ्रेंकी मिलंदी आहे हूअ बि खाई करे आनंद वठी सघंदा आहियो हिकु घुमणु लाइ महाबलेश्वर में हिकु इको पोइंट आहे हिकु टेबल पोइंट आहे हिकु मंकी पोइंट आहे टेबल पोइंट ते तव्हां सुठे नमूने घोड़े जी सवारी बि करे सघंदा आहियो ऐं महाबलेश्वर जो मार्केट बि ॾाढो सुठो आहे घुमणु वटि आहे ऐं हुन मार्केट में तव्हां पेसनि ॾेइ करे रांदियूं खेॾी सघंदा आहियो चंपलूं वठी सघंदा आहियो ऐं मार्केट में ई स्ट्रॉबेरी मिलंदी अथव तूत रासबेरी उहे खाई करे उनजो तव्हां आनंद वठी सघंदा आहियो ऐं उते हिकु माखी मिलंदी अथव ऐं भुॻड़ा मिलंदा अथव ऐं ॻुड़ जी टिक्की मिलंदी अथव जेका तव्हां घरु जे लाइ वठी अची सघंदा आहियो ऐं पंहिंजे मिट माइटनि खे ॾेइ सघंदा आहियो